जोंनि आसामावथ' आबाद होनोब्ला माइआनो गाहाय माइ गायनानैनो जोङो माने पुरा देसखौनो सालायनाय बायदि जाहैयो न'खरजों लोगोसे

माइनि अनगायैबो गम जुखाम फाथो बेफोरखौ खेथि खालामो बेफोर आसामावनो गासैबो जेनेबा गय बेफोरबो जों खेथि खालामो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन खेथि जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिसेसखै माइआनो आरो जोङो न'आव मोसौ दाउ बिदिनो फिसियो बेफोरखौ फाननानैनो न'खरा जेनेबा सोरबा सोरबा दाउ अमा फाननानैनो सोलियो जुखाम खुन बेफोर जोंनि जोंनि ओनसोलाव बारा जायाब्लाबो साफा सानैया बिदिनो आबाद खालामो नाथाय जोंना मैनआनो जाहैबाय माइ आरो माइखौ बयबो गायो आरो मोसौआ गोदोथ' बिराद माबायो फिसियोयोमोन मोसौ मैसो गासैबो बाथोन दंलायोमोन खिन्तु दा बे मोसौ मैसो बाथोनफोरखौबो बारा नुनो मोनला मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनाव बाहाय गांसोनिबो अभाब जाहैबाय जायगानिबो अभाब जाहैबाय बेफोरनि थाखाय न'आव मासे बा मानैनि बारा मोसौ फिसिनाय मैसो फिसिनायखौनो नुनो मोनला आरो खिन्तु गोदो जोंनि बेवहाय मोसौ मैसो ग्रोम ग्रोम बिराद गाथोन नुनो मोनोमोन दा मासे मानैनि बाहेरा जेबो नुला दाउ अमा फाननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिदिनो सोलियो किसुमान मानसिया दाउ अमाया जोंनि ओनसोलाव बयनिबो न'खराव नुनो मोनगोन आरो

अमा बेफोर